हय हांवेन ग्रिटींग कार्डार ऑर पेंटिंग्स बीन केल्ली ती फ्रेंडांक नाजाल्यार फॅमिली मेंबर्सांक एज अ वेडींग एनिवर्सरी गिफ्ट म्हणून खुबशीं दिल्या आनीग ती म्हाका पयली पासून आवड आसा ग्रिटींग कार्डा बी करपाची त्या खातीर म्हाका ते करीनशें दिसता आनीग ते कोणाक गिफ्ट करता तेंकांय खूब आवडटा त्या खातीर हांव चडशे गिफ्ट म्हणून ग्रिटींग कार्डनास जाल्या पेंटींगूत म्हणून दिता आनी म्हाका मेळ्ळा म्हटल्यार हय म्हाका खुबशी ग्रिटींग कार्डां मेळ्ळां पेंटींग्स अशी न्ही बट ग्रिटींग कार्डां खूबशी गावल्या म्हाका म्हजी फ्रेंड्सा फ्रेंड्सां कडल्यानय गावला आनीग म्हाजी एक धाकटी भयण आसा तेय एक अशें क्यूटशी ग्रिटींग कार्ड करता वर्डिंग्स बीन सारके क्यूट क्यूटशें आसता त्या खातीर म्हाका ती खूब आवडटा पोवन आनी हातान केल्ली कला म्हटल्यार म्हाका आवडटा कित्याक ती तितून अशें आपलेंपण शे एक आसता दुसरो मनीस तुज्या खातीर कितलो इम्पोर्टंट आसा ती तितून कळोन येता कितले एफर्ट्स घालता तिजे वयल्यान कळटा ते कितलो इम्पोर्टंट आसा तो आनी हे पोन मागीर खूब बरें दिसता आनीग तेंच्या खातीर मागीर अशेंच करनशें दिसता कार्डा बीन